آپ لکڑی ڈیلر بول رہے جی ہمیں لکڑی چاہیے تھی کچھ فرنیچر بنوانا ہے اُس کے لیے وہ آپ کے ملے گی جی ہم کو ٹیک لکڑی چاہیے ٹیک اور وہ آپ جی اُس کا بھاؤ کیا ہوگا آپ کے یہاں ہوگی نہیں دیکھیے صحیح لگا لیے ایسے تو لکڑیاں بہت تھی مگر اب ہم کو اُسی کا فرنیچر پسند آتا ہے اب ہماری بیٹی کی شادی ہے تو ہم کو بنوانا بھی ضروری ہے اب بچوں کو ہم ایسا ویسا دے دیں گے سامان چار دِن میں اُس میں گُھن لگ جائے گا لکڑی میں تو لوگ کہیں لو ماں باپ نے کیا دیا ایسا سامان دیا ایسا میکے سے لے کے آیا آپ تو جانتی ہیں آج کل کا زمانہ کیسا ہے تو اِس لیے ہم کو ٹیک لکڑی ہی چاہیے اور اِس کا بھاؤ ذرا صحیح لگائیے ہم کو بہت سی لکڑی چاہیے اور بہت جی جی تو پھر بھی سمجھ لیجیے آپ کے گھر کے بچے کی شادی ہے کچھ تو ریٹ کم کریں گی جی ہاں ہاں تو یہ بات صحیح ہے آپ نے کہی چلیے اور نہیں تو کیا ہاں تو ہم کو وہ بنوانا ہے بیڈ بنوانا ہے صوفہ سیٹ بنوانا ہے اور بہت سامان بنوانا ہے تو کم سے کم ہم کو پانچ کوئنٹل لکڑی چاہیے پانچ کوئنٹل لکڑی آپ دے دیں گی اگر او ہو اب تو آپ او ہو اچھا آپ بہت آپ بہت زیادہ بتا رہی ہیں ہماری پڑوسن نے بتایا تھا کہ ہم نے آپ کے یہاں سے لی تھی اور وہ بہت اچھے ہیں بہت اچھے سے سامان دیتے مول بھاؤ بھی کر لیتے ہیں پیسے بھی کم دیتے ہیں اور غریبوں پہ احسان بھی کرتے ہیں اُن کی مدد کرتے ہیں تو اِس لیے ہم نے آپ سے کہا اب آپ ایسے بات اور آپ نبھے میں چلیے اب کیا کریں مجبوری ہے لینا ہی پڑے گا لیں گے نہیں تو جائیں گے کہاں ایک ہی دُکان ہے جہاں اچھی لکڑی ملتی ہے ٹیک لکڑی اور تو کہیں ملتی بھی نہیں یہاں یہی تو مصیبت ہے جی ارے چلیے آپ نے اتنا ہی کر دیا بہت ہے یہ آپ کا احسان ہے میرے اوپر اور آپ بھی شادی میں آئیے گا ضرور دیکھیے گا فرنیچر کتنا اچھا ہے اتنا اچھا ہم لوگ فرنیچر دے رہے ہیں اِس میں گُھن بھی نہیں لگے گا ایک دم بڑھیا رہتا ہے اِس کا آپ کے بھی بچے ہو تو ٹیک لکڑی کا فرنیچر بنوا کے دیجئے گا جی جی ہاں ہاں اُسی میں سے دیئے گا کیونکہ جہاں جائیں گی تو تعریف ہوگی پھر کیونکہ گھر پہ کیا فرنیچر ملا تھا جی ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے اللہ حافظ